नमस्ते मैम जी मैम आप डांस क्लास से बोल रही हैं जी मैम हमें एक फ़ंक्शन में जाना था वहाँ पर डांस मतलब डांस का कॉम्पटीशन है तो आप कौन कौन सा डांस सिखाती हैं थोड़ा बताइए ये दुर्गा पूजा का फंक्शन है उसमें हमें डांस करना था

तो इसकी कितनी फ़ीस रहेगी जी तो इसका क्या कौन कितना टाइमिंग रहेगा कितने बजे से आना है जी पर ठीक है और एडमीसन कराने के लिए हमें वहीं पर आना पड़ेगा कि ठीक ठीक है और भी दो तीन लोग हैं वो भी सीखना चाहते हैं मतलब साथ में मेरे हैं वो भी एक साथ में हमारा एक ग्रुप है हम सब एक साथ में ही डांस करेंगे जी जी मैम ऐसा कोई फ़ंक्शन होगा अगर कोई ऐसा होगा तो हम बताएँगे ठीक है तो फिर हम

कल कब तक आएँ हम फिर एडमीसन कराने के लिए

ठीक है ठीक है हम फिर

ठीक है फिर कल से इस्टार्ट कर लें कि मतलब अगले दिन ठीक है फिर हम कल आएँ ठीक है ठीक है तो कल हम आएँगे एडमीसन भी कराएँगे और कल से मतलब इस्टार्ट कर लेंगे सब वही आपने जो बताया वही तारीख है हमारा कोई कुछ नियम कर ले ठीक है फिर हम आ कर कल देख लेंगे ठीक है नमस्ते मैम नमस्ते